हैलो अंजी केह् हाल ऐ अ'ऊं ते खरी कुत्थै अजकल अच्छा घर गै ओ केह् हाल ऐ घरें आह्लें दा होर मम्मी ठीक न होर लाड़ी होर लाड़ी भी ठीक अच्छा में रक्खे दा जागतै दा जन्मदिन जन्मदिन ऐ परसों हां ते औना ई तुसें ओह् उत्थै रक्खे दा पता निहां चला दा कुत्थै रक्खचै बा भी सारें आखेआ शैल जगह् गै रक्खो ते भी उत्थै रक्खेआ बरकाडा हां कम्म थोह्ड़ा मैंह्गा गै पेइया बा सोचेआ करी ओड़ने आं शैल ठीक ऐ हां ओह् ते ऐ ओह् ते ऐ औना ई तुसें बी खानै पीने ई खानै पीने ई जो किश आक्खो कोई थुआढ़ी स्पैशल डिमांड ओह्बी करङ ओह्बी करी ओड़गे पूरी बा सारें ई आखेओ मम्मी भापै ई सारें ई आखेओ जागतें ई हां पूरे टब्बरै ई आह्नना ई पुज्जी जाएओ कोई तुस शामीं गै रक्खे दा कोई पंज बजे हारे पंज बजे रक्खे दा ऐ भी डिनर उत्थै गै करना हां सारें ई आह्नेओ ठीक ऐ चलो ठीक ऐ ठीक भी